ارے طاہر یہ ریحان یہاں ہے میں کچھ منجمد علاقے کے موڑ میں ہوں اور میرے ذہن میں ایک ترتیب ہے مجھے آپ کی مزیدار کلفی کے دو سروسیں اور منجمد دہی کے پانچ سرونگ چاہیے اچھا لگتا ہے طاہر مگر مجھے ہاٹ ملک ملے تو آڈر کی کل لاگت ایک سو ساٹھ جمع تین سو ہوگی وہ ساٹھ روپے کے برابر ہے ٹھیک ہے بے شک طاہر میری مدد کرنے کا شکریہ میں آڈر لینے کے لیے تھوڑی دیر میں جھوم جاؤں گا ہاتھوں سے لطف اندوز ہونے کے منتظر بالکل طاہر ایک بار پھر شکریہ جلد ہی ملیں گے